अॼु जे जनरेशन खे किताबु इंग्लिश में घणा था मिलनि ऐं कारोबार बि ॾिसो नौकिरियूं वौकरियूं सभु इंग्लिश पढ़ण वारनि खे सुठियूं नौकिरियूं थियूं मिलनि हिन करे असांजी सिंधी भाषा वारनि सफर कयो आहे स्कूलनि में इंग्लिश पढ़ाई वई त हुननि खे नौकिरी सुठी थी मिले हुननि जो ॻाल्हाइण में कॉन्फिडेंस थो वधे पर असांजा सिंधी ॻाल्हाइण वारा ॿार पुठितिया रहिजी विया आहिनि हिन में सिंधी जो प्रभाव ॾाढो घटिजी वियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में अगरि पुस्तक सिंधी जा बि हूंदा त ॿारनि खे मौको मिलंदो और असांजी सिंधी भाषा बि अॻिते वधंदी हरिओम